बोर कराने बास्ते सानूं सारें कोला पैह्लें जरूरत होंदी बिजली दी बिजली लैने बास्तै असें जाने पौंदा बिजली डिपार्टमेंट च उत्थै सानूं फार्म बगैरा भरने पौंदे ते भरी भुरियै जो बी सानूं कनैक्शन मिली गेआ बिजली दा ते फिर असें मशीन लैनी होंदी उत्थै मशीन दो किसम दे बोर होंदे मशीनी होंदा इक दूआ होंदा बंदे करदे ते ओह् बोर बार करी कुरियै उ'दे बाद बिजली बगैरा लाइयै पानी औंदा शैल पानी आई जाग ते फिर असेंगी उत्थै फसल बगैरा लाने पौंदी खेतर अपने च तो केईं बारी पानी नेईं बी औंदा फिर खर्चा बगैरा होए दा होंदा इस कारण सानूं कोई काफी मुसीबत मुसबतां झह्ल्लने पौंदियां ते केईं पानी जैदा गर्मी च घट्ट होई जंदा बोर दा ते सेआलै मता होंदा ते गर्मी च बड़े बत्ती दी बड़ी प्राबलम होंदी ऐ नां नां गै मतलब कि गर्मी च बगैरा लोकें ए सी बगैरा लाए दे होंदे मोटर नेईं चलदी केईं बारी इ'न्ना लोड नेईं चुक्कदी ऐ ते सानूं काफी जैदा प्राबलमां झल्लने पौंदियां बोर दियां फिर बल्के फसल अग्गें नेईं होंदी बरबाद होई जंदी ग'वां बगैरा बरबाद करी ओड़दियां असें बड़ी मुश्कलें कन्नै लाए दियां होंदियां फसलां इस कारण गमां डंगर बगैरा लोकें छड्डे दे होंदे खु'ल्ले ओह् बरबाद करी ओड़दे फसल ते